आङो बेटल बाजाराव जि मोजां खुर्टी गांसे फसायनानै बायदोंमोन आं बे खुर्टीया जा मोजां कालारखौ आङो गोथां कालारनि बायदोंमोन जि मोजां गाननोबो गुरै सुबाबो कालारा खारा बेरायनायाव आङो गानला बायबायमोनलां बहाबा बेरायहैनाय बाजाराव थांनाय बेयाव गानदों आरो आमफ्राइ गान्नानै थाबायनो जि मोजां थान्दानो जेरै गानो एरै थायो आरो गानखांनानै फैबा सुबाबो बिदियैनो थायो कालारा जि मोजां मोनदों आङो गान्नो जि मोजां सिआबो गुसु थान्दानो जेरै गानो एरैनो थायो बेरायनायावबो बिदियैनो थायो मोजां मोनथारदों आङो जि नो गान्नो कालारखौबो बेरनाय मोनथारदों आङो आंजों दामाबो बारा लायाखैमोन आराइसल' लादोंमोन जि मोजां मोनदों आङो गान्नो गानबाथाय थान्दा बेरायनो मानो मोजां मोनथारो आङो थाबायनाय मानायाव जेबो डिस्टाब गैया सिया बिबारा एसे फिसा फिसा दङ जि मोजां मोनदों बिबार बिबाराबो सुबाबो कालारा बिबारना खारनो रोङा बिदियैनो थायो